आमच्या वाठारांत अशें जायते खेळांची सर्ती जाता जे राष्ट्रीय अशेंच आंतराष्ट्रीय पांवड्याचेर जातात आमच्या वाठाराच्या ग्रावंडार म्हयन्या म्हयन्यांनी वेग वेगळे खेळाची सर्ती घडोवन हाडटात देखीक क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल वॉलीबॉल आमच्या वाठारांत लागींच्या गांवच्या तशेंच पयसुल्ल्या वाठाराचे लोक हे खेळांत भाग घेतात तशेंच रनिंग अशें इन्डिविज्युअल खेळाचो सर्ती घडोवन हाडटा आमचो आमच्या खेळ सर्तीन पंगडा खातीर पिरायेची बंधना आसनात खंयच्याय पिरायेचे लोक ह्या खेळान भाग घेवूं येता जायत्या पिरायेचे लोक तशेंच वांटेकार जावंक शकता कारण खेळाचो मुखेल हेतू ताका उमेद उमेद हाडपाची आसता आनी ताका खोशी मेळोवपाची आसता म्हुणून आमी हो खेळ वाठारांत घडोवन हाडटा तसोच ताका ताचें टॅलंट दाखोवपाक दाखोवपाक आनी करियर घडून हाडपाक मदत करता हे खेळ हे खंयचेय पिरायेचे लोक खेळटात तांकां तांकां हातूंत खुबसो फायदो जाता ते हे खेळांतल्यान आपलें नांव वयर काडूंक शकतात आनी तांकां हांतूंत उर्बा मेळटा हो आमचो अशी आमी सर्ती घडोव घडोवन हाडटा हो आमचो मुखेल हेतू आसा